हाल्ली हांव एक एलइडी बल्ब घेतिल्लो तेच प्रमाणे एक एलइडी बल्ब आसलेलो टॉर्च घेतलोलो आयचे युगान हे जे एलइडी प्रकारान बल्बाचे अवतरण जाला ते एकदम पावरफूल आसा म्हाका दिसता कारण एकदम छोट्या आकारान आनी बऱ्या पैकी उजवाड दिवपी आनी दुसरे म्हणजे कमी वीज वापरता ते खातीर हो जो एलइडी प्रॉडक्ट हा तो खूब बरो अशें म्हाका दिसता